हींअर के टाइम में पहिरीं के टाइम करता जाम सुधार थी वियो आहे अॼु खां वीह साल अरड़हें साल अॻु लैंड लाइन डॿला हूंदा हुआ त सम्झो कंहिंखे बि फोन अचे न त सम्झो आड़े पाड़े वारे खे फोन नंबर ॾिनल हूंदो की भाई हिन खे सॾु करायो हुन खे सॾु करायो तंहिंखा पोइ टाइम वेंदे वेंदे वेंदे सम्झो की लोकल फोन आया नोकिया जा टेटीह पंद्रहं इन खां पहरों मोटोरोला आया हिकु ॾंडीअ वारा मोबाइल तंहिं टाइम में हिकु मिंट जा सत अठ नव रुपिया लॻंदा हुआ अगरि साम्हूं पाण कंहिंजो कॉल बि रिसीव कंदव न त बि चारि साढा चारि रुपिया एॾो को चार्ज लॻंदो हो अने तंहिंखा पोइ धीमे धीमे धीमे धीमे टेक्नोलॉजी अॻियां वधी त हूअ धीमे धीमे अॻियां वधी त चाइना जा फोन आया धीमे धीमे धीमे वधी पोइ सोनी आई ईअं करे करे करे हीअंर त एतिरो जमानो अॻियां वधी वियो आहे जेको अठ रुपिया मिंट जो चार्ज लॻंदो हो त उहो अॼु सम्झो ॿ सौ अढाई सौ रुपये में सॼो महीनो तव्हां अनलिमिटेड फ्री वापरे था सघो हिन में तव्हां वीडियो कॉल हीअ ते एक्स वाय जेड सभु करे था सघू पहिरियों छा हूंदो हो की टे रुपिया चारि रुपिया मिंट जा अठ रुपिया मिंट जा हाणे सम्झो की ॿ सौ टे सौ रुपये में अनलिमिटेड फेसबुक ई ते वन जी बी डाटा सभु यूज़ करे था सघो ऐं पहिरियोंं छा हूंदो हो की अगरि फोन करो था हलो हा करे रखी छॾो छो महीने जो ॿ हज़ार जो बिल इंदो हो टी हज़ारें जो बिल इंदो हो इन करे हाणे ॾेढ सौ ॿ सौ रुपिया आहे वीडियो कॉल फेसबुक इंस्टामार्ट हीअ थिए एक्स वाइ जेड सम्झो ऑनलाइन आहे फिलिपकार्ड आहे अमेजोन आहे प्लस फूड आहे त सभु घुराए था सघूं हाणे छा आहे मोबाइल मतिलब अहिड़ो थी वयो आहे की जीवन जरूरात जी वस्तु थी वई आहे अने पहिरियों छा हूंदो हो की मोबाइल घर में हिकु माण्हू हूंदो हो त ओनली फोर ॾह माण्हुनि वेचारे ओनली लैंड लाइन बी एस एन एल जो दॿलो हूंदो हो अने हाणे के टाइम में घर में ॾह माण्हू हुजनि न त त पंद्रहं मोबाइल निकरंदा हिन जो कारण आहे की टे मोबाइल एक्स्ट्रा निकरंदा अगरि किस्मती कोइ मोबाइल बिगड़ी वियो त सिम कार्ड विझी हे एक्स्चेंज करे हीअ तूं हलाइ थो सघें नि पहिरियों ॾह माण्हूनि वेचारे ने बि आड़े पाड़े जा बि सम्झो ॾह घर वेचारे सौ माण्हुनि वेचारे हिकु लैंड लाइन दॿलो हूंदो हो अने हींअर ॾह माण्हुनि वेचारे ॿारहं फोन ते आहिनि एतिरो पहिरियों को ऐं हींअर के टेक्नोलॉजीअ में फरक़ु अची वियो आहे